औ मा खालामदों माइआ जोंहा गायनो मोनाखै दाबो देग्लाय बोथोरानो मोजां जायासै नालाय सिगां खोथिया फोनाय टाइमाव अखायानो हायासै नालाय बेखायनो दा खोथिया फोनायानो बावाखै गायथ'नो मोननाय जायासै आरो आमफ्राय नोंस्रा गायोना औ ए आमफ्राय मानसि नांगौमोन ए मालानिफ्राय गायगोन नोंलाय

साननैसो थाबा गायजागोन सोलाबबा थांजागोन दे आं मानसि नागेरगोन फाथोआथ' खुबैआखैमोन जोंहा नोंस्रा खुबैदों ए औ होनबा माइ गाइनाया औ मानसिखौनो मोननो नागेरा आरो दा बिदिनो बोथोराबो माबाबाय ना ओंखायनो दासो अखा हाबाय ना सिगाङाव गायनो हायासै बेखायनो उम दे

औ फाथोखौबो दाननो मोनाखै होनबालाय हाजिरा लादो होनबा हाजिरा लानानै दानबानो जाबाय उम औ मा मा माइ गायो नोंस्रालाय ए रनजित माइ रनजित आथ' बोथोर गिबि गायनांगौ ना औ औ औ दे होनबालाय मानसि सोलाबोबा आं लेंलांगोन जासिगोन दे होनबा दोनथ'नोसै दे दे